जय झूलेलाल भाउ हा हा हा हा

हा अथव न

हा हा सभु कलर अथव सभु कलर तव्हां खे कहिड़ा कलर खपनि डबल एक्सल टी शर्ट कॉलर में खपेव कि न गोल गले वारी खपेव हुडी वारी जेकी कैप वारी ईंदी आहे उहा खपेव शर्ट कीअं खपेव तव्हां खे प्लेन में खपेव चेक्स में खपेव लाइनिंग में खपेव चेक्स वारी कलरु कीअं हुजे थोरो घाटो कलरु हुजे थोरो कि न कीअं हुजे घाटो कलर हुजेव

घणा पीस खपनि हा हा जाम मस्त वेराइटी आई अथव हा नओं पेटर्न आयो अथव नईं वेराइटी हा हा ऐं ॿार लाइ ॿार लाइ खपेव हा साड़ी बि अथव

टे सौ पंजाह खां वेंदे ॿ हज़ार ताईं अथव हे तव्हां खे जेको हूंदो असां वाजिबी लॻाए ॾींदासीं हा हा मां तव्हां खे फ़ोटो मोकिलयांव थो ऐं मां तव्हां खे अघु मोकिलियांव थो ऐं मां तव्हां खे उन में पंज टका डिस्काउन्ट मोकिलयांव थो न न न जाम सुठी शइ ॾींदोमांव तव्हां खे हा हा तव्हां खे कॾहिं खपेव हफ़्ते में हा त तव्हां खे कॾहिं टाइम मिलंदव तव्हां कॾहिं अची सघंदा आहियो न छा मां इन करे थो पुछावं मां दुकान ते ओॾी महिल वेठो आहियां कि न न वेठो आहियां तव्हां उन टाइम ते अचो जॾहिं महिल मां वेठो हुजां सूमर ॾींहुं ईंदव तव्हां घणे बजे ईंदव पंजें खां पोइ ईंदव त तव्हां जॾहिं महिल ईंदव त हिकिड़ो कमु कजो न ख़ाली फ़ोन करे अचुजो

अच्छा अच्छा अच्छा हले घर जा कम बि जाम ज़रूरी आहिनि न हा हा ॾियारीअ में त साफ़ सफ़ाई ज़रूरी आहे न हा हा सभिनी खे वठी अचो सभु आल सभु वेराइटी अथव असां वटि ठीकु आहे जय झूलेलाल